मां ॿूटा जो पो पोखण जो ॾाढो ई शौक़ु आहे मूंखे ऐं मुंहिंजे ॿारनि खे बि ॾाढो शौक़ु आहे असांजे घर में मां जामु ॿूटा लॻाया आहिनि जीअं त तुलसी आहे हू बिल्कुलु एंटर कंदे ई असांजे घर जे चोखठ जे पासे में तुलसीअ जो पौधो असां ॿूटो लॻायो आहे ऐं तरह तरह जा ॿूटा मुंहिंजे घर में लॻलु आहिनि चारई ओर ऐं थोरा वॾा वण बि आहिनि जीअं त लिम जो वणु आहे मिठी निम जो लम वणु आहे पंहिंजो एलोविरा जो आहे ही सभु वणनि खे असां ॾाढो चङी तरह मेनटेन कंदा आहियूं ॼणु असांजो साहु हूंदो आहे इन्हनि में असां हिननि खे सुबुह शाम उन जे आसे पासे थोरी मिटी खे पोची कंदा आहियूं जीअं त उन में ओ ऑक्सीज़न जो प्रमाण मैनटेन रहे ऑक्सीज़न जो अवड़ जवड़ चालू रहे असीं जॾहिं बि पाणी ॾींदा आहियूं त अगरि ॾाढो चङी तरह ॾींदा आहियूं धीरे धीरे सां ॾींदा आहियूं जीअं त उन खे वधीक ज़ोरु न अचे मोगिरे जा जेके सॉफ़्ट हूंदा आहिनि या गेंदे जा व ॿूटा आहिनि उहे बि ॾाढा सॉफ़्ट हूंदा आहिनि त उन्हनि जी देख रेख सुठी तरह सां करिणी हूंदी आहे ऐं टाईम टाईम ते उते असीं न खाद जी जेका हूअ आहे जेका आर्गेनिक खा खाद आहे गांइ जे छेणे वारी उहा य़ूस करे उहा विझाईंदा आहियूं ऐं जॾहिं बि मूंखे इन खे ॿाहिरि वञिणो हूंदो आहे त मुंहिंजी अ पत्नी या त मुंहिंजो छोकिरो मुंहिंजो पुटु उन जी देख रेख कंदा आहिनि ऐं जंहिं संजोग में अगरि सॼी फ़ैमिलीअ सां टूर ते विया आहियूं कंहिं शादी वियांअ ते निकिता आहियूं त ॿ चार ॾींहं हफ़्तो जेको लॻे थो तेसिताईं जे लाइ असां माली रखी वेंदा आहियूं जेको ॿई टाईम उन जी देख रेख कंदो आहे ऐं उन खे पाणी वग़ैरह ॾींदो आहे